ये जो कृषि वाला काम चल रहा है ये शुरू से ही है आज है हम जब इस दुनिया में नहीं थे शायद तब से ही ये कारोबार चल रहा है धान हो गया गेहूँ हो गया गन्ना हो गया ये सब सब्जियाँ हो गई ये सब फसलें हो गई फसलें हो गई ये सब अभी तक चल रही हैं और ये आगे भी चलेंगी क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जो कभी खत्म नहीं हुई ये सब चलता रहेगा और ये धान गेहूँ गन्ना और मक्का वगैरह जोंधरी या फिर सरसों हो गया ये सब बहुत ही चल रहा है पुराने और सबसे और ये आगे भी चल रहा है आज भी और ये आगे भी चलता ही रहेगा ये इसका कभी भी खत्म नहीं होगा ये धान गेहूँ से हम पेट भरता है ये जरुरी भी है और ये नहीं होगा ये अनाज जब नहीं होंगे तो हमें जीवित भी शायद नहीं रहेंगे क्योंकि अन्य के बिना हम रह नहीं सकते हैं तो ये फसलें जो है जरुरी हैं आवश्यक हैं बाकि से भले ही फसलें सब समाप्त हो सकती हैं पर ये फसल जल्दी समाप्त नहीं होंगी और ये होंगी ही नहीं धान गेहूँ गन्ना ये सब खत्म नहीं होगी इसका ऐसा आज भी युग है और कल भी रहेगा हमेशा रहेगा ये शुरू बचपन से ही चला आ रहा है और ये हमेशा रहेगा इसका रहना भी जरुरी है हमारे लिए खाने में यही सब बहुत ही ज़रूरी है और ये रहेगा भी धान गेहूँ हो गया गन्ना हो गया सरसों हो गया अरहर हो गया उर्दी हो गया और का तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी चल रही हैं और आगे भी चलती ही रहेगी ये दाल और और चावल रोटी ये सब हमें बड़ा काम आता है अरहर अरहर उर्दी ये सब चलता ही रहेगा